हेलो डॉकटर साहेब हमर हमर दस दिनसे तबिअत खराब छै कि सब होइ छै देहो हाथ बहुत नोचै छै पेट दरद करै छै बहुत बोखार रहै छै हँ बहुत बोखार रहै छै मथा दरदसे बेचैन रहै छी घाउ आओर भए गेल छै पाएर आओरमे हँ आओर हाथो आओर दुखबैत रहै छै

आओर उङ्गलिओ सबमे घाउ भए गेल छै पाएरके उङ्गलीमे नहि खएलिए यऽ हँ दवाइ लेबै आँखिओ आओर बहुत दरद दरद करै छै कानोमे कानोमे घाउ भए गेल छै ठीक आओर पेट दरद बहुत जोरसे होइ छै बढ़िआँ दवा लिखि दिअऽ खाना नहि पचै छै इएहसब खाइ छिए दालि चावल कटहलके सबजी थोड़ा मोड़ा आमो आओर खाइ छिए हमरा तऽ नहिए नहि जानै रहिए आबसे नहि खएबै खएबै किएक बढ़िआँ दवाइ लिखि दिअऽ बढ़िआँ दवाइ लिखि दिअऽ हमरा